की चाही की चाही की चाही कोन चाबल बासमती एक सए साठि अरबा चाबल एक सए पैंतीस

परमल चाबल ओ छीके एक सए डेढ़ सए आँय हजार रुपए कट्ठा कोन चाबल

बाईस रुपए एगारह सए रुपए बोरा अहाँ कतेक लेबै बीस बीस किलो खुद्दी चाबल लेबै ओ छै पैंसठि रुपए

एक सए पैसठि बोराके हजार रुपए बोरी ओहो होतो ओनाहिते

पैंतीस रुपए होतो बोरा पन्द्रह सए रुपए बोरा आँय नहि कम नहि होत लेबहो कै बोरा बहुत तरहके चाबल छिकै आरो कोनो लेबहो दूए बोरा लेबहो अरबा चाबल नहि लेबहो कतेक कतेक लेबहो हँ हँ हँ कखन एबहो दोकान पर ठीक छिकै राखहो